میں نے حال ہی میں فلپ کارٹ سے ایک پرفیوم خریدا میں اپنی خریداری سے بالکل خوش ہوں خوشبو شاندار اور دیرپا ہے لذت بخش پھولوں اور عود کی نوٹوں کے ساتھ جو خوشبو کے ساتھ جو دن بھر جاری رہتی ہے پیکیجنگ خوبصورت تھی بوتل کا ڈیزائن دلکش تھا ترسیل فور فوری تھی اور پروڈکٹ کو محفوظ طریقے سے پیک کیا گیا تھا جب بھی میں یہ پرفیوم لگاتا ہوں تو مجھ سے بے شمار تعریفیں موصول ہوتی ہے یہ یقینی طور پر میری پہچان کی خوشبو بین بن گئی ہے اور میں اپنی پسند سے زیادہ خوش

فینسی بوتل میں ف ینسی بوتل کے ڈیزائن کے باوجود اسپرے کا طریقہ کار نافذ ہے اس میں لیک بھی ہوتا ہے جس سے پرفیوم ضائع ہوتا ہے

ضائع ہوتا ہے